जेब्ला जों एल पि इम इ बारग'नानै ओयत्च एस फार्स्ट इयार हाबनानै ओयत्च एस फार्स्ट इयार हाबनानै जेब्ला जों डिग्रि सिङाव हाबो अब्ला जोङो स्ख'लारशिपनि फैसा मोनो आरो जोङो माखासे गाव गावनि नांगौ समाव हेफाजाब खालामनो हायो आरो हेफाजाब खालामनो हायो आरो डिग्री कमफ्लिट जाजासिम जोङो श्क'लारशिपखौ जोबोद मोनबाय थालाङो ओयत्च एस सेकेन्ड इयार हायार सेखेन्डारि निफ्रायनो डिग्रि कमफ्लिट जानानै एम ए एम एस सि फरायनानै फरायनो मोनजासिम जोङो श्क'लारशिपखौ मोननो हायो आसाम सोरखारनिफ्राय आसाम सोरखारनिफ्राय